हाँ हेल्लो अहाँ के बाजै छियै बाजू अहाँ के पारवती होटल के नाम कहलक की हेल्लो अहाँके दोस्त पारवती होटल के नाम कहलक अच्छा कोनो बात नहि अहाँके ठीक नंबर लागल यऽ ने हॅं तऽ छी ठीक अहाँके रूम चाही केहेन तरहक रूम चाही एतय दुनू तरहक रूम यऽ एगो सस्ता हूँह अच्छा अहाँ चारि दिन ठहरबै इएह रूम मे हॅं तऽ अहाँके कोन तरहक रूम चाही महँगा बला चाही कि सस्ता बला चाही अहाँ बता दिअ तऽ अहाँके एकटा महँगा बला यऽ ओहि मे अहाँकेॅं सब तरहक सुविधा भेटत ए सी भेटत वाई फाई कनेक्ट हॅं आर सब ए सी बला सब महँगा मे परि जाइया कियै कि सस्ता बला जे यऽ ओहि मे सुविधा तऽ नीक येबे करय ओहि मे पंखा सब यऽ एटेच पंखा लागल यऽ ऊपर बला पंखा सेहो लागल यऽ लेकिन ए सी नहि लागल यऽ त ओहि मे अहाँ के ए सी बला रूम कनीटा महँगा परि जाइया ए सी बला रूम के अहाँकेॅं एक हजार रुपआ राति पड़त एक दिन के एक हजार आ दू दिन भय गेलै तऽ दू हजार एक आदमी के हैत आ हाँ पाँच हजार टका अहाँ कऽ परि जायत ई हम अहाँकेॅं ए सी ये बला महॅंगे बला रूम के कहलहुॅं सस्ता बला के अहाँके पाँच सए टका अहाँकेॅं परि जायत ओहिमे तऽ हम पहिनेहि कहि देलहुॅं जे अहाँके पंखा इएह सब रहत किछु ख़ास ओहि मे नहि रहत साफ सुथरा रहत पंखा रहत एगो बेड रहत आ नार्मल चीज सब जते रहैया जते सुविधा होइया से सब रहत महँगा बला रूम कनी टा महंगा छै हूंह से तऽ हम अपन सब रूम के साफे सुथरा राखै छी अहाँ आयब तऽ देख लेब अहाँकेॅं पसन्द जरुर पड़त अगर तऽ अहाँकेॅं अगर आओर इच्छा हैत और साफ होना चाही ओतना हम करबाऽ देब अहाँ आबि कऽ एक बार रूम देख लेब अच्छा ठीक छै अच्छा ठीक छै